زندگی میں اہمیت دیکھیے سب سے زیادہ تو وقت کو دینی چاہیے اور میں بھی سب سے زیادہ اہمیت وقت کو دیتا ہوں کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں سے اٹھا کر کہیں پہنچا دیتا ہے تو اس لیے وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے کل آپ کہاں تھے اور آج کہاں ہو گئے جس نے وقت کی قدر کری سمجھ لیجیے کہ وہی آج کے ٹائم میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے بہت زیادہ قیمتی چیز بڑے کہتے ہیں کہ وقت کو ایک دم برباد نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس اگر ایک لمحہ بھی ہے تو اس کو بخوبی استعمال کریے بخوبی یوٹیلائز کریے کیونکہ تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی افسوس نہ رہے کوئی ریگریٹ نہ رہے کہ میرے پاس موقع تھا اور میں نے کچھ نہیں کرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت کو بہت اہمیت دو وقت کے وقت وقت کو بہت اہمیت دو اور وقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوسکتا تو دیکھا جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کا وقت ہے کل میرا وقت ہے وہ بھی ایک طریقے سے بات صحیح ہے اور اہمیت وقت سے مراد آپ یہ لے لیجیے کہ جو انسان آج خالی ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور ایک انسان آپ کو کامیاب دکھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے اور اس کے پاس وقت تھا وقت سب کے پاس ہوتا ہے دیکھ لیجیے کہ وہی بات ہے کہ کس نے کس طریقے سے وقت کو استعمال کرا اور آج دیکھیے جس نے وقت کو اچھا استعمال کرا وہ کامیاب ہے تو اسی طریقے سے وقت کو ہم بھی اپنی زندگی میں لیتے ہیں یہی سیم اہمیت میری زندگی میں بھی وقت کی ہے اور اس وقت سمجھ لیجیے کہ ہمیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر دکھتی ہے وہ ہمارا ذاتی وقت ہے جوکہ ہمیں برباد ہوتے ہوئے بالکل برباد اچھا نہیں لگتا